आबाद खालामनायाव आबाद खालामनायाव मुलि मुलि सारो आरो हासार सारो गोदान गोदान नियम बाहायनाय जायो आरो बेफोर गोदान गोदोम नियम बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौ मोजां मोजां हासार होनाय जायो आरो मोजां मोजां मुलि बाहायनाय जायो आरो बिफोरखौ बाहायबा आबादफ्रा मोजां जायो आरो थाब थाब देरो थाब थाब लावो आरो थाब थाब हाजा बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौनो गोदान गोदान हासार होयो गोदान गोदान मुलि बाहायनाय जायो बेफोरनो आरो गोदान गोदान हासार लाबोनाय जायो गोदान गोदान बानायनाय जायो आरो गोदान गोदान कम्पानिनिफ्राय सफैनाय सफैयो आरो गोदान गोदान हासार होबा थाब थाब माबाफ्रा मोजां मोजां हासार होनाय जायो एसेनो बेफोरनो आरो मोजां मोजां बाहायो मोजां मोजां हासार दङ दामि दामि हासार दङ बिफोरनो बाहायो आरो बिफोरखौ बाहायनानै बिफोरखौ बाहायनानै आबादफ्रा मोजां जायो आरो बिफोरनो बाहायनाय जायो बे मोजां मोजां हासार दं मोजां मोजां मुलि दं मोजां मोजां माहाय देरनाय लावनायनि थाखाय मोजां मोजां दं बेफोरखौ बाहायनाय जायो मोजां मोजां हासार मोजां मोजां मुलि दङ आरो बेफोरखौ मोजाङैनो होनाय जायो मोजां मोजां मुलि बेफोरनो जादों इउरिया इउरिया फसफरास इउरिया आरो मेरला मुलि दङो बेफोरनो जादों हासार बाहायनाय जायो आरो मोजां मोजां मुलि होयो आरो बिफोरखौ मोजां मोजां बाहायनाय जायो बिफोर मुलियानो जादों इउरिया आरो फ्लरेन आरो बायदि बायदि दङ हासार गोबोरखि हासार आरो बोरमा खि हासार बेफोरनो दं